मधुबनीके मुख्य प्राकृतिक संसाधन पानि छै एतय बरसातमे बड़ दिक्कत होयत छै जेनाकि एतय बरसातमे पानि पड़ैत छै तऽ पूरा जलमग्न भए जाइत छै रोडसभ पर पानि रहैत छै पूरा बहुत लोकके जेकर घरसभ नीचाँमे छै ओकर सभके घरमे पानिओ चलि जाइत छै आओर आसपासके स्वच्छताके लिए तऽ नगरपालिकाके रोज भोर भोरे छओ बजेकऽ सफाइवला गाड़ी आबैत छै कचरावला जे जे कचरावला डिब्बामे सभ अपन अपन घरके बाहर कचरा राखि दैत छै आओर सभ अपन कचरा लएकऽ लएकऽ रोड पर रहैत छै आओर नगरपालिकाके गाड़ी आबैत छै तब ओ कचरा लए जाइत छैए हि खातिर न बहुत मतलब साफ सुथरा तऽ रहैत छै पर पानी लएकऽ की बरसातमे दिक्कत भए जाइत छै आओर एतय बाढ़ि नहि आबैत छै साफ सुथरा प्रदूषण प्रदुषण इएह खातिर मतलब साफ सुथरा रहैत छै कचरा नगरपालिकाके गाड़ी आबैत छै तऽ जे सभ कचड़ा लए जाइत छै ताहि खातिर एतय प्रदूषणके कोनो समस्या नहि छै